جی ہاں پاور بینک از رائٹ صحیح ہے پاور بینک بہت اچھی چیز ہے میں جب باہر جاتا ہوں تو اسے یوز کرتا ہوں اور بیٹری میری ایک دفعہ بہت کم چلتی تھی اس لیے میں پھر پاور بینک لے لیا پاور بینک سے اب بہت سہولت ہے راستے میں کہیں ٹریول کرو کہیں جاؤ پاور بینک یوز کرو اور میرے دوستوں کے پاس بھی سب کے پاس پاور بینک ہے کیونکہ اب فون زیادہ ہی لوگ چلاتے ہیں بہت چلاتے ہیں ہم لوگوں کی لائف زندگی نائنٹی پرسینٹ فون ہی ہے فون ہی چلانا ہوتا ہے اسی لیے سب کے پاس پاور بینک ہے ہر کوئی پاور بینک یوز کرتے ہیں باور بینک بہت اچھی چیز ہے مطلب اتنی کوئی زیادہ ٹینشن بھی نہیں ہے اگر فون ڈاؤن ہے پاور بینک اگر ساتھ میں ہے بیگ میں ہے کالج جا رہے ہو آپ فون ڈاؤن ہے پاور بینک ہے یوز کر لو آپ پاور بینک صحیح ہے